شاہجہاں پور شاہجہاں پور یو پی کا ایک ضلع ہے جو کافی اچھا ضلع ہے لے لیکن لہٰذا کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جو عام دنوں میں لوگوں کو دیکھنی پڑتی ہیں اس میں سے پہلی پریشانی یہ آتی ہے کہ ہمارے یہاں جام بہت لگتا ہے شاہجہاں پور میں شاہجہاں پور میں ٹرافک بہت زیادہ ہے روڈ اتنے اچھے نہیں ہیں اور جگہ جگہ پر گڈھے ہیں تو لوگوں کو گاڑی چلانے میں کافی پریشانیاں آتی ہیں اور جب برسات ہوتی ہیں تو برسات کا پانی بھر جاتا ہے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے گاڑی چلانے والوں کو یہاں تک کہ عام پیدل چلنے والوں کو بھی اس پریشانی کا سامنا پڑتا ہے اور شاہجہاں پور میں کافی وکاس ہونا ابھی باقی ہے تو شاہجہاں پور میں ایک چیز یہ ہے یہاں کا جو ضلع اسپتال ہیں وہ کافی اچھا ہے لیکن ابھی بھی کافی پچھڑا ہوا ہے یہاں بیڈ کی بہت کمی ہے لہٰذا جب کووڈ کا سمے آیا تھا تو یہاں بیڈ کی کافی کمی ہو گئی تھی بہت زیادہ پریشانی تھیں مریضوں کو کہ وہ اپنے کہاں جائیں کیسے اپنا علاج کروائیں تو تھوڑا کافی کام ہونے کو ہے یہاں شاہجہاں پور میں اس کے بعد شاہجہاں پور ایک کافی اچھا شہر بن جائے